جی ہاں میں نے اپنے والدے محترم کے لیے ایک شعر کہا تھا وہ یہ ہے بچا رہا ہے مجھے دھوپ کی تمازت سے میرے نصیب میں ایسا کوئی درخت بھی ہے والد محترم یہ شعر سن کر بےحد خوش ہوئے مجھے یاد ہے کہ اس وقت شدت جذبات کے سبب ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں